ہلو سر دیکھیے نوکری تو کیا ہے صبح ایک نائن تھرٹی فائیو کو گھر سے نکل کے ٹین تھرٹی کو ادھر جانے کا ہے ون آور کی جرنی ہے گئے وہاں سے پھر اپن شاپ میں شاپ میں جو جاتے ہیں جاتے ہی وہاں سے اپنا سارا کام کر لیتے تھوڑا چٹکنی مال لے کے کر کے تھوڑا سا پانی پہ کاؤنٹر مار کے تھوڑا کپڑے سے پوچھ لیے کہ تھوڑے سائز وائز جمانے کی تھی جو ریک میں سائزز رہتے ہم وہاں پر پوچھا مار لیتے ہیں پھر اس کے بعد سے کسٹمر اگر شروع ہو گئے تو کسٹمرس کو بتلا دیتے ایک ایک ایک کے سیریل وائز نمبر لے کے کسٹمرس بتلا لیتے ویسے ہی چیک تین چار کسٹمر بتلا دیے سے ہمارے کو لنچ کا ٹائم ہو جاتا پھر لنچ کر کے بس سے پھر ایک چار پانچ کسٹمر بتلائے ہمارے کو بریک کا ٹائم ہوتا ہے بریک کا ٹائم ہو کے ہوتے ہی دو کسٹمر بتلائے تو پھر شاپ کلوز ٹائم ہو جاتی پھر دس بجے پھر ہماری شاپ بند ہو گئی اور پھر ہمارے ریٹن ہمارے گھر آنا پڑتا ہے ہمیں یہاں تک پھر الیون ہو جاتا ہے پھر ہمارے کو پھر سو گئے پھر صبح اٹھے وہ وہی ڈیوٹی رہتی ہے ہماری